अॼुकल्ह महांगीअ ज़माने में पैसो बचाइणु जाम ज़रूरी आहे त इअं ई जीअं मुंहिंजा हसबंड हर महीने ॾींदा आहिनि मूंखे पघारु आणे मां घरु ख़र्च जा त ज़रूरत जी शयूं आणे रखंदी आहियां उन मां बि थोरो सेविंग कंदी आहियां छो त ज़रूरी आ बचति करणु कंहिं महिल बि ॾुखे वक़्त ते पैसो कम अची थो सघे त मां इहो जीअं ई ख़र्चु ॾींदा आहिनि ज़रूरत जी शयूं आणे रखंदी आहियां ऐं जेको सेविंग थींदो आहे पैसा उहो रखंदी आहियां त लॻे पियो किथे सेफ़ जॻह ते रखणु खपनि त मां हिकु एजंट सां ॻाल्हि कई भई मूंखे इहो जेको सेविंग आहे पैसो कहिड़ी सेफ़ जॻह ते रखणो आहे त उन मूंखे सजेश कयो भई तूं आहे न इन में म्युचअल फंड में बैंक में तूं जमा कराए पैसा उन में ज़रूरत जॾहिं हूंदा तो खे तूं उन ॾींहुं कढाए बि थी सघे उनमें विझाए बि थी सघे ऐं उते सेफ़ बि पिया हूंदा आहिनि हर महीने इंटरस्ट बि उते थोरो वधंदो आहे त उते सेफ्टीअ में पैसो रहंदो मूंखे इन आइडिया ॾिनईं त मां इहो हसबंड सां ॻाल्हि कई उन्हनि बि चयो ठीकु आहे सही ॻाल्हि आहे तूं ज़रूरत जी जेकियूं बि आहिनि घर जी शयूं पूरत करे जेको तुंहिंजो पासीरो पैसो थियई थो उहो म्युचअल फंड बैंक में तूं उते जमा कर